अॼुकल्ह हथ जो सिबियलु कपिड़ो सभु को पाए थो रेडीमेट कपिड़ो अगरि वठी था अचूं त जल्दी खुली थो वञे ऐं हथ जा सिबियल कपिड़ा जाम हलंदा आहिनि हथ जी सिबियल ड्रैसियूं बि सुठियूं हूंदी आहिनि रेडीमेट कुर्तियूं बि कोन वणंदी आहिनि जल्दी जल्दी हुननि जी सिलाई खुली वेंदी आहे